नमस्ते सर क्या मेरा फ़ोन वाटिका ढाबा लगा है जी सर हमारे घर में जन्म दिन का विशेष समारोह है जिसमें हमें भोजन की व्यवस्था करना है तो मैं आप से यही पूछ रही हूँ कि क्या आप यह भोजन बनवा पाएँगे ठीक है सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हाँ कहा परन्तु हमें खाने में मटर पनीर की सब्ज़ी पुरी दाल चावल खीर पापड़ गुलाब जामुन सलाद और अचार बनवाना है तो सर आप बताइए कि आप हमें यह भोजन की व्यवस्था करवा पाएँगे ठीक है सर तो आप तीन बजे तक यह खाना हमारे घर पर पहुँचा देना क्योंकि हमारे मेहमान एक बजे से आ जाएँगे और जो हमारा जन्मदिन का कार्यक्रम है दो से तीन बजे तक चलेगा तो आप कोशिश करिएगा कि हमें तीन बजे तक खाना पहुँचवा सको अच्छा सर आप बोल रहे हैं कि आप तीन बजे तक खाना नहीं पहुँचा पाएँगे एक घंटा और लगेगा आपको तो आप कोशिश करिएगा कि हमें साढ़े तीन बजे तक खाना पहुँचा ही दो हमारा पता गांधी वाड़ सुहागपुर बकारडब्बर बारह धन्यवाद सर